हमारे भारत में दक्षिण भारत में कुछ नृत्य शैली है जैसे कुचिपुड़ी कथक कथकली भरतनाट्यम ऐसी कुछ नृत्य हैं जो कि सांस्कृतिक और पारम्परिक हैं हमारे पंजाब में भांगड़ा होता है जो वहाँ के बैसाखी पर भी लोग धूमधाम से करते हैं मनाते हैं और गुजरात गुजरात में नवरात्रि में गरबा होता है जो की बहुत प्रसिद्ध है देश विदेश में भी प्रसिद्ध है ऐसे ही भारत में हर क्षेत्र में वहाँ के अपनी अपनी शैलियाँ होती हैं और अपने अपने पारम्परिक त्योहारों पर उसका नृत्य भी करते हैं हाँ यह बात अलग है हमको नृत्य और नृत्यांगना के बारे में जानकारी नहीं है